सोरहं फरवरी उणिवीह सौ छाहतरि पंद्रहं मार्च उणिवीह सौ अठहतरि एकटीह अगस्त ॿ हज़ार हिकु पंजुवीह अगस्त ॿ हज़ार चारि टीह अगस्त उणिवीह सौ असी